اگر مجھے دوسرے ملک جانے کا موقع ملے تو میں سعودیہ جانا چاہتی ہوں کیوں کیونکہ وہاں اچھی اچھی جگہ ہے وہاں مکہ شریف ہے وہاں مدینہ شریف ہے اور میں حج کرنا بھی چاہوں گی اور نماز بھی پڑھنا چاہوں گی وہ بہت اچھی جگہ ہے اور میرے کافی رشتے دار لوگ گئے ہیں جی او مکہ شریف کے بارے میں مجھے بتایا ہے کہ وہاں جانا چاہیے بہت اچھی جگہ ہے گھومنے کی جگہ ہے عمرہ کرنے کی جگہ ہے حج کرنے کی جگہ ہے بہت اچھی جگہ ہے مکہ مدینہ ہے بہت خوبصورت ہے بہت اچھا ہے میں نے بہت لوگوں سے سنا میرے رشتے دار میرے بھائی لوگ میرے کجن لوگ وہ سب گئے ہوئے تو جب میں وہ آتے تھے تو مجھے بتاتے تھے ملک کے بارے میں کہ سعودیہ عرب ملک بہت اچھا ہے اسی لیے میں سوچی ہوں کہ مجھے اگر کوئی ملک گھومنے کا موقع ملے تو میں سعودیہ جاؤں گی اور میں وہاں عمرہ کروں گی مکہ شریف مکہ شریف میں مدینہ شریف میں حج کروں گی اور میں وہاں گھوموں گی بہت سنا ہے وہاں بہت بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں بہت اچھی اچھی جگہ ہے بہت اچھے اچھے ہوٹلس ہیں بہت بڑا بڑا پہاڑ ہے بہت ایسی جگہ ہے جو وہاں بہت اچھا بہت اچھا ہے بہت گھومنے کی بہت اچھی جگہ ہے اسی لیے میں وہاں اس ملک میں جانا چاہتی ہوں اگر مجھے موقع ملے تو جب بھی میں اپنے رشتے داروں سے وہاں کے بارے میں سنتی رہتی ہوں کہ سعودی عرب بہت اچھا ہے وہاں جانا چاہیے تو میں ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ کبھی بھی مجھے جانے کا اگر موقع مللا تو میں سعودی جاؤں گی اور اور مکہ شریف کا دیدار کروں گی طواف کروں گی نماز پڑھوں گی وہاں کے بارشوں میں بھیگوں گی ہر وخت نماز پڑھوں گی زمزم کا پانی پیوں گی اس کے بعد پھر مدینہ شریف جاؤں گی وہاں میں نماز پڑھوں گی قران پڑھوں گی تلاوت کروں گی اور خوب گھوموں گی سکون کا سانس لوں گی اسی لیے میں جب مکہ شریف جانا ہے اگر مجھے موقع ملے تو میں ضرور اس ملک میں جاؤں گی اور وہاں تھوڑا ہوٹلوں میں گھوموں گی وہاں چائے ناشتہ کچھ بھی جہاں وہ بھی اچھا ہو وہ بھی میں لوں گی وہاں کے ہوٹل وغیرہ کو دیکھوں گی عمارتیں دیکھوں گی جو مجھے بہت من ہے جانے کا بہت اچھی جگہ ہے سعودیہ ملک بہت اچھی جگہ ہے